हरिओम दादी कीअं आहे कीअं आहियो

हा हा मां हिते छा आहियलु आहियां त मां तव्हांखां उहा ई पुछणु चाहियां थो त हिते पंहिंजे कच्छ में कहिड़ी सुठी सुठी जॻहियूं आहिनि घुमणु लाइक़ु उहा ॿुधाइजो न कुझु हा

जी जी जी अच्छा त मां त हिते ईअं ॿुधो की नारायण सरोवर माना झूलेलाल जो मंदरु ठहे वेठो त ठही वियो कोन छा ठहे वेठो उहो अच्छा ठही वियो आहे ईअं मतिलबु तव्हांखे ईअं थो चवां हितां खां पोइ वञण लाइ कुझु वाहन बाहन हूंदो पंहिंजो या ख़ुदि जो खणी वञिबो आहे अ ऐं बाक़ी जॻहि ऐं बाक़ी जी जॻहियूं आहिनि जेकियूं आहिनि उते बि बस में वञिणो आहे की न मतिलबु कीअं ॿुधाइजो न कुझु मूंखे अच्छा ऐं खाइण पीअण जो कुझु हिते सुठो हुजे तव्हांखे ख़बर हुजे तव्हांखे की ॿुधायो जॻहि सुठी खाइण पीअण लाइ जी जी किथे हूंदी तव्हांजी हीअ मतिलबु हिते पंहिंजे गांधीधाम में ई आहे सिंधी खाधो ई मिलंदो आहे न ईअं न ओके त हिन में टैस्ट वेस्ट सभु सुठो ई हूंदो आहे न ईअं ठी ठीकु आहे ओके उहा मतिलबु ईअं घुमण ई जॻहि सुठी आहे न इहे सभु इहे सभु उहो मां छा हिते नयों नयों आयो आहियां इन करे अच्छा अच्छा ठी ठीकु ठीकु आहे भले जी जी भले पकु न न दादी उहा मां ख़ुदि ई कराए छॾींदुमि बसि हरिओम हरिओम